सद्या आतां हो मोपा एरपोर्ट जाल्ल्या कारणान टॅक्सिच्या वेवसायाक खूब स्कोप आयिल्लो आसा आनी आमचे गोंयातलें इंफ्रास्ट्रक्चरुय सुदारल्या कारणान सगळ्यां सगळ्यां राज्यांतले टूरिस्ट आमचे कडेन आकर्शीत जाल्ले वता आनी एज अ रिजल्ट आमचे टूरिस्ट इनफ्लो खूब वाडिल्लो आसा सो म्हाका जाल्यार दिसतां की भुरग्यांनी गर्वमेंट किंवा प्रायवेट नोकरीच्या फाटल्यान न लागतां स्वताचो असो किदेतरी टॅक्सी वेवसाय किंवा एक सादे रेस्टोरंट सुदा घालपाचे जेणे करून तो आपले आयुश्य फ्रुटफूल करूं शकतलो